ہمارے علاقے میں کچھ خواتین وقت کے ساتھ ساتھ بدل گئیں لیکن کچھ خواتین آج بھی ایسی ہی سوچ رکھتی ہیں جیسے کی ان کی پہلے تھی ان میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں ہوا وہ آج بھی ویسی ہیں ہمارے علاقے میں پڑھنے پر بہت زیادہ روک لگائی جاتی ہے زیادہ پڑھنے پر زیادہ تر لڑکیوں پر ان کو پڑھنے نہیں دیا جاتا کہتے ہیں کہ کیا کرو گے پڑھ کر تمہیں تو روٹی بنانی ہے میں خود ایسی ہوں میں نے بھی ٹویلتھ کی ہے اس سے آگے پڑھنے کی مجھے بھی پرمیشن نہیں میں نے اپنے آس پاس بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے ٹویلتھ کی ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں باقی سب کسی نے کوئی بھی پڑھائی نہیں کی کسی کو کچھ بھی نہیں پڑھنا آتا سب کے ماں باپ انہیں کہیں جانے نہیں دیتے بہت روک لگائی جاتی ہے ایسے کیوں جاتے ہو ویسے کیوں جاتے ہو یہاں کیوں کھڑے ہو بالکل لڑکیوں کو پابندیوں میں رکھا جاتا ہے بہت زیادہ میں نے میں اس علاقے میں رہتی ہوں کہ لڑکیوں کو بالکل قیدی کی طرح رکھا جاتا ہے کسی کو کوئی آزادیاں نہیں ہوتی سب بس اپنے گھر میں رہو اور گھر کے کام کرو یہی کہا جاتا ہے تمہیں تو سسرال جانا ہے کیا کرو گے پڑھ کر تمہیں تو روٹیاں بنانی ہیں کیا کرو گے بہت روک لگائی جاتی ہے پڑھنے پر